ہیلو آداب بھائی مجھے حال ہی میں ایک نئی ٹیکسی ملی ہے اپنے کاروبار کے لیے اب میں اسے رجسٹر کروانا چاہتی ہوں لیکن مجھے بالکل نہیں پتہ کہ آن لائن درخواست کیسے دی جاتی ہے میں نے سنا ہے کہ پریوہن سیوا کے ذریعے گاڑی رجسٹر کروائی جا سکتی ہیں آپ نے اپنی گاڑی رجسٹر کروائی ہے تو پلیز مجھے تھوڑا سمجھائیں کہ یہ عمل کیسے ہوتا ہے کون سے ڈاکومینٹس چاہئیں کہاں اپلوڈ کرنے ہوتے ہیں اور کیا کوئی فیس بھی دینی ہوتی ہیں میں چاہتی ہوں کہ سب کچھ صحیح طریقے سے ہو تاکہ بعد میں کوئی مسئلہ نہ بنے اگر آپ نے یہ آن لائن کیا ہے تو برائے کرم مجھے قدم با قدم سمجھائیں جیسے ایک دوست دوسرے دوست کو بتاتا ہے